ہاں سر میں توحید گائیڈ بول رہا ہوں ہاں سر نیچرل ٹورس سے میں توحید گائیڈ اپائنٹ ہوا ہوں آپ کے لیے جی سر ہاں سر میں گائیڈ ہی ہوں نا ہاں سر میں گائیڈ ہی ہوں سر ممبئی میں تو بہت ساری جگہیں ہیں جیسے تاج ہو گئی ہوٹل اس کے سامنے گیٹوے آف انڈیا ہو گیا ہاں مرین ڈرائیو ہو گیا اس کے آگے آپ جاؤ گے تو چوپاٹی ہو گیا پھر چوپاٹی کے سامنے اگر اب آپ کو بابا فالودہ کھانا ہے وہ کھا سکتے ہو پھر اس کے آگے امبا وہ مالابار ہلز ہو گیا وہاں بھی گھوم سکتے ہو حاجی در ہاں سر ہے نا وہاں پر ایک پارک ہے مالابار ہل کر کے وہاں پر ایک پارک ہے بہت اچھا ہے ہاں سر نہرو سائنس سینٹر وہاں پر ہے اگر اپن حاجی علی جائیں گے نا تو وہاں سے پیدل صرف دو منٹ لگتے ہیں سر اب آپ اگر بولیں گے تو میں پورا انتظام کر دوں گا کار بھی کر دوں گا کھانے کا انتظام بھی کر دوں گا آپ کو کیا کیا سروس چاہیے اور آپ کا بجٹ کتنا ہے آپ کتنے لوگ آ رہے ہیں سر ہمارے پاس بھی سب پیکج ہے لیکن اگر آپ فیملی لے کے ساتھ آ رہے ہو تو میں آپ کو بولوں گا کہ گولڈن پیکج لیجیے اس میں آپ کو ٹیکسی ڈور ٹو ڈور ٹیکسی ملے گی بریک فاسٹ ہماری طرف سے رہے گا ڈنر ہماری طرف سے رہے گا

یہ آپ کا تین دن اور فور نائٹ کا پانچ ہزار روپے لگے گا ہاں سر بس آپ آپ کا نام رجسٹر کر دیجیے ہماری ویب سائٹ پر جا کے آپ کا رجسٹر ہو جائے گا ہاں سر وہ آپ کے ویب سائٹ پر آپ کو ایک لنک دی جائے گی اس پہ جا کے آپ پیمنٹ کر دو آپ کی بکنگ کنفرم ہو جائے گی ہاں ہاں سر ہماری خود کی ویب سائٹ ہے وہ سیف ہے ٹھیک ہے سر ہاں چلے گا ہاں